आं मोसानोलाय मोजां मोनो ओमफ्राय मोसानोबो मोजां मोनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जानोबो मोजां मोनो बिदिनो बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जानोबो मोजां मोनो संनो खावनोबो मोजां मोनो फरायनोबो जोबोद मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय फरायनोथ' मोनाखिसै फरायनोबो मोजां मोनोमोन फरायनाय जायाखिसै फरायनाया उन्दैयावनो बिमा बिफाया गोदाव सोराव खालामबाय फरायनाय जायाखिसै बेखायनो दा फरायनायफ्राबो आसखान्दा जानानै थाबाय ओंखाम ओंख्रि संनानै मोजां मोनो बिदिनो मोसानाय मुसुरनायफ्रावबो लोगोफोरजों ज'मा ज'मा मोसानायफोरबो मोजां मोनो बिदिनो हाजिरा हुजिरा मावनानै जानोबो मोजां मोनो बिदिनो जि बायदिसिना दानोबो मोजां मोनो जि बायदिसिना दानोबो मोजां मोनो बिदिनो हाथाइ बाजारफोरावबो बेरायनोबो मोजां मोनो दखानफोरावबो दखान बायदिसिना होबाय बायनोबो मोजां मोनो बिदिनो फारसेनिफ्राय मैगं थाइगं गायनानै जानोबो मोजां मोनो मैगं थाइगं बिबार बायदि रोखोम गायनोबो मोजां मोनो सिफोरबो दानानै फाननानै बिदिनो बेफार गेलेनोबो मोजां मोनो बिदिनो गावखौहाय गोबांथार माबानिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय मोजां मोनो